میں اپنے آفس ورک سے اور آفس کی گہما گہمی سے بچنے کے لیے پندرہ بیس دن پہ یا ویکنڈ پہ میں نکل جاتا ہوں اور ندی پہ کے کنارے جو ہے میں سیر و سپ تفریح کرنے کو میں ترجیح دیتا ہوں اور وہاں پر کھیلتا بھی ہوں اور بیڈ منٹن کھیلتا ہوں مورننگ واک کرتا ہوں اور کھلی آب و ہوا میں میں سانس لیتا ہوں اور اللّہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس دنیا کو کتنا حسین بنایا کیسے جو ہے آبشارے اور کیسے جو ہے اتنے قسم قسم کے پھول قسم قسم کے پھل پھول اور میوے اور شاندار خوشبو وہاں مطلب جو ہے وہاں کی آب و ہوا سے میں بہت ہی اِستفادہ کرتا ہوں اور بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہوں گاؤں قصبے میں جا کے کہ وہاں کی کہ صاف ستھری آب و ہوا وہاں نہ نہ بہت زیادہ جو ہے کمپنیاں ہیں نہ فیکٹیریاں ہیں نہ جو ہے پلوشن ہے نہ گاڑیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں تو وہاں کی صاف ستھری آب و ہوا میں سانس لیتا ہوں اور گاؤں کے کھانے پسند کرتا ہوں جو جَوار مکّّے باجرے اور جو ہے ساگ اور سبزی بنتی ہیں وہ کھانا میں دیہاتی کھانا پسند کرتا ہوں اور مجھے گاؤں جانا بہت پسند ہے اور میں پیدائشی طور پر تو دیہاتی ہوں اصل میں شہر میں آ کے پھنس گیا ہوں اللّہ سے دعا کیجیے مجھے دیہاتی پھر سے بنا دے